हेलौ अफरबा अफाय दं जोंनो गाबोन दाथगारि बेरायहैनो गारि बारहा नांगौमोनलै नोंना गारिया जागोन ना जाया साब्रै साबा जिराय जानाय आरो बारहाखौ बेसेबां लायो दाथगारि सिमाव